अज्ज दी डेट च फास्टफूड आह्ला जेह्ड़ा बिजनस ऐ एह् बड़ा चला दा ऐ अज्ज दी डेट च दिक्खेआ जाए ते साढ़े एरिये च एह् चीज़ बड़ी चला दी ऐ लोग मोमोस खा दे न बर्गर खा दे न ठीक ऐ चांपां खा दे न न्यूडल खा दे न ठीक ऐ नमें नमें सोआद दे नमें नमें तरीकें कन्नै लोक रेह्ड़ियां खोल्ला दे न ओह्दी बजह् कन्नै लोग रेह्ड़ियें परा बी बड़ा मश्हूर होआ दे न ठीक ऐ अगर मैं बिज़नस स्टार्ट करना चांह्ग ते में पक्का फास्ट फूड दा गै बिज़नस खोलना ऐं क्यों खोलना ऐं भाई एह्दे बिच्च गल्ल करां थोआड़े कन्नै पैसा बड़ा ऐ ठीक ऐ दस रपे दी चीज तुस पंजाह् रपेऽ दी बेची सकदे ओ उस्सी फ्राई फ्रुई करियै ते होर गल्ल करां थोआड़े कन्नै में अपना चार पंज बंदे बी रक्खी सकना ऐं में जेह्दे बजह कन्नै केह् होना उ'नें बी रोजगार लब्भी जाना मेरा कम्म बी चलन लग्गी पौना ते होर कन्नो कन्न मिगी जेह्ड़ा फास्टफूड़ ओह् बड़ा पसंद बी ऐ कन्नै अपने बी में मन दी जेह्ड़ी शांति ऐ ओह् होई जा करनी मी खाइयै ओह् बी होई जा करनी अज्ज दी डेट घर दे बी लोक फास्टफूड बड़ा खंदे न चलो घर दा बी होई जाह्ग ते अपना इ'यां बाह्र कोलूं कुसै कोलूं लैना फास्टफूड़ ओह् अपने घर दा गै फास्टफूड होई जाना लोकें गी कम्म बी लब्भी जाना